ठण्डीके मौसममे गहुँम हमरा सभकेँ होइए तकर बाद से खेसारिओ मसुरी सभ छिटायल केरैआ छिटायल सरसो रऽ छिटायल तोरी छिटायल इएह सभ खेती भेल धान काटि कऽ तहन गहुँम छिटाइए गहुँमके खेती भेल ओहिमे गहुँम खेती कयलहुँ तकर बाद से केरैआ छिटलहुँ मसुरी छिटलहुँ हँ सरसौ छिटलहुँ तोड़ी छिटैत छी तकर बाद से अथी खेसारी छिटैत छी इएह सभ खेती बाड़ीमे भेल किछु किछु इहे सभ कयलहुँ कथी करियै तकर बाद धान भेल धान सीजनमे पानि तानि भेल तऽ धान भेल नहि तऽ नहि भेल आ पानि नहि हेतै तऽ धान होयतै केना अखने गहुँममे ठण्डी नहि लगतै तऽ गहुँम होयतै नहि पाला मारि दय पाला पर खसबे नहि करैत छै ठण्डा तऽ केना गहुँम हूयतै गहुँममे तऽ ठण्डी चाही धुनि चाही तहन गहुँ म होइत छै बारिश तऽ हेबे नहि कहियो करैत छै सहिसँ तऽ ओहिसँ से गहुँम एहिबेर जेना होइत छै बरखा जते नहि होयतै रौदी बहुत रौद बहुत जादा उगि रहल छै जनवरी बीत रहल छै लेकिन ठण्डी नहि ओतेक आबि रहल छै तकर बाद से केरैओ मसूरी सभके ने तोरी सरसो सभ